साहा आबाद होन्नानै बुङोब्ला जों अदालगुरि जिल्लायाव गायनाय आबाद होन्नानै बुङोब्ला जों गिबियाव मायखोनो होनाला मायखोनो होन्ना बुंनांगोन जेरै जोङो मायखो गाहाइ आबाद होन्नानै जोङो सान्ना लांनांगोन आर नैथियाव जोङा नैथियाव दङ साह बिलाइ टि नांगोन जेरै जोङो मायखो गाहाइ आबाद होन्नानै जोङो सान्ना लांनांगोन आर नैथियाव जोङा नैथियाव दङ साह बिलाइ टि बियो नैथि आरो बिनिफ्राइ गम खुसेर खुसेर बेखौ जोङो फ्राइ खालामो अदालगुरि जिल्लायाव दालिफोर दालिफोराबो एसे खम बिबांनि बिनिफ्राइ मैगं थाइगं मैगं थाइगं जेरै खफि खफि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बे मैगं थाइगंफोरखो जोङो बोथोर लाना बोथोर खालामनाय जायो अदालगुरि जिल्लायाव मायनि जे प्रडाक्सन मायनि प्रडाक्सना जो इसे गोबां जायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंहा हायेन इरिया बेखायनो गो मोजां रोखोमनि जोङो माय आबादखौ जों खालामनो हायो दा जोङो बे आबादफोरखौ जोङो दिहुन्नानै सम बायदियै दिहुन्नानै नाना फोथारावनो नानानै बेखौ नानानै बिनिफ्राइ जोङो बाजारसिम फाननायनि बेब'स्था हिसाबै जोङो अदालगुरि जिल्लायाव जों मोन्नो हायो हमनानै ला माय माय आबादा जोंनि अदालगुरि जिल्लानि गाहाइ आबाद हिसाबै